कल दस बज़े सवेरे हां आहो उत्थें नंबर नुबर सब किश दस्सी ओड़नें करतूकत तुंदे लग्गी जानी मुड़े दी हां आहो चलो ठीक ऐ सर